आमच्या बार्देस तालुकांत खूबशें सण मनयल्ले जाता तितूतले प्रमुख म्हणजे शिगमो कार्निवल हें पळोवपाक सगल्या गोंयचे लोक बार्देस तालुकांत येता आमी ह्याच प्रमाणान शिगमो सार्वजनीक गुडी पाडवो सगळ्याकून व्हडल्या तरेन मनयता आनी ह्याच प्रणानांत जात्रा विविध प्रकारच्यो पालख्यो प्रत्येक देवळांतसून डिफ्र डिफ्रंट सणांक प्रत्येक पालखी भायर सरता जशी सातेरी देवीची पालखी आसता देव बोडगेश्वराची जात्रा गोंय गोंयांत सगल्याकून दुसऱ्या नंबराचेर आसा सगल्याकून चड थंयसर फेरी भरता तशेंच लोक देवाचें दर्शन घेवपाक सुद्दां मोठ्या प्रमाणान बोडगेश्वराच्या देवळान येता दसऱ्याच्या टायमार आमच्या प्राचीन मारुती देवळात देवळानसून मारुतीची पालखी अख्ख्या म्हापशां वाठारान भोवता तसोच दोसरो जात्रा हें सगलें करून आमी म्हापशां वेगवेगळे सण मनयता मिलाग्रीचें फेस्त फेस्त सुद्दां त्याच प्रमाणान सगल्याकून व्हडल्या तरेन मनयता फेस्ताची फेरी भोंवपाक सुद्दां अख्ख्या गोंयचे लोक म्हापशां म्हणजे बारदेस तालुकान येता